हमर पसन्दीदा अइ काशी विश्वनाथ मन्दिर बनारस जेकि हम अक्सर जाइत रहैत छी पूजापाठ करऽ के लेल आओर की पता हमरा सबकेँ पूजापाठमे हम हमर जे अइ भावना बहुत जादा आओर हम हमेशा पूजापाठमे लागल रहैत छी आओर दोसर कोनो जगह एहन छै नहि जे हँ ओतऽ बहुत जादा पसन्दीदा छै आओर हम अक्सर जाइत छी ई छै कि हँ ओतऽ काशी विश्वनाथ मन्दिर अक्सर जाइत छी बनारसमे जतेक भगवानजीकेँ मन्दिर सब छै सब जगह घुमि कऽ अबैत छी आओर अभी तक हम मिनिमम आठ दश बार चलि गेल होएब काशी विश्वनाथ मन्दिरजी आओर हर साल जाइत छी पूजापाठ कयलहुँ एक सप्ताह ओतऽ पूजा हर दिन भगवानकेँ दर्शन करऽ गेलहुँ आओर पूरा जते घाट अइ काशी विश्वनाथ जीकेँ मन्दिरके घाट घाट अइ ओ सब घाट पर घुमलहुँ आओर स्नान उस्नान कयलहुँ आओर बस इहे छै आओर पूजापाठ करैत करैत भऽ जाइत छै एक सप्ताह गुजरि गेल सब मन्दिर गेलहुँ सब घुमि लेलहुँ ओकर बाद फेर आबि गेलहुँ फेर दोसर अइ फेर आओर हमसब कहिओ कहिओ चलि जाइत छी कभी कभी गेल छी केदारनाथ मन्दिर जाइत छी जेकि जायमे बड़ा हमरा सबकेँ दिक्कत होइया एतऽसँ एतऽ सँ जाउ फेर भरुअरा भरुअरासँ जाउ दरभङ्गा दरभङ्गासँ फेर ट्रेन पकड़ू फेर जाउ गोरखपुर फेर ओतऽसँ केओ ने केओ जाइत छथिन भैया सब हुनका सबके साथ जाइत छी तऽ बस पूजापाठ करैत छी ओहिमे हमरा सबके मन लगैया बस आओर किछु नहि एहन छै